असांजी दुनिया में घुमण लाइ जामु जॻहियूं आहिनि जीअं की जम्मू कश्मीर आहे काशी बनारस अमृतसर केदारनाथ मनाली हिमाचल प्रदेश मां जामु जॻहियूं ते घुमी आहियां पर मुंहिंजी हरिद्वार जी यात्रा जामु यादिगारु आहे जीअं की असां हरिद्वार वञण लाइ निकिता हुयासीं असां हरिद्वार पिया वञूं त असांखे दिल्ली स्टेशन ते चयऊं की पंज मिंट गाॾी बीहंदी पर गाॾी ॿ टे सेकेंड ई बीठी असांजा ॿिया घर जा भाती ट्रेन में हुया त हुननि ट्रेन जी ट्रेन जी चेन खिचऊं पोइ पुलिस वारा आया हज़ारु रुपयो वरितऊं पोइ असांखे अंदरि वञणु ॾिनाऊं हिन खां पोइ असां सुख सां हरिद्वार पहुची त वियासीं हरिद्वार में सुठे नमू से नमूने सां घुमियासीं ऋषिकेश घुमियासीं शॉपिंग कई नदियूं घुमियासि पहाड़ियूं मंदर घुमियासि जामु सुठे नमूने घुमियासि पोइ असां हरिद्वार खां शिमला पिया वञूं तॾहिं असांजी छह अरिड़हा अठावीह जी ट्रेन हुई पर असां एएम पीएम जो फ़र्क़ु न सम्झयोसीं ऐं असां अठ अठावीह जो वियासीं जंहिंजे करे असांजी ट्रेन छुटी वई पोइ असां धिका खाई खाई करे ॿी ट्रेन पकिड़ी उन खां पोइ जॾहिं असां शिमला में पहुचियासीं तॾहिं असां घोड़े जे मथां राइडिंग करणु वियासीं घोड़े ते वेठासीं त पहिरियों त घोड़ो हले ई कान पियो जामु उन खे हलाइण जी कोशिशि कईसीं पन पोइ जॾहिं घोड़े वारे चाबूक हईं तॾहिं घोड़ो वधीक फास्ट भॼणु लॻो अलाइ किथे किथे वठी वियो ऐं लास्ट में त हुन केराए बि छॾियाईं जंहिंजे करे जामु धकु बि लॻो हुयो ॿे ॾींहुं जॾहिं असां बोटिंग करणु वियासीं लेक में जामु वॾो लेक हुयो हुते त बोटिंग बोट में वेठासीं त विच लेक में बोट बीहिजी वई जंहिंजे करे असां जामु ॾकी वियासीं असां बोट वारे खे बि इलाही चयोसीं पोइ जीअं तीअं करे बोट चालू थी पोइ वरी असां बोटिंग कईसि उते रस्ते में वञूं ई पिया त पहाड़नि ते जामु बांदर हुया उन्हनि मुंहिंजी मम्मी जो पर्स छि छिके छॾियाऊं उहो पर्स ॻोल्हण लाइ असां एॾो जामु परे परे घुमियासीं हेॾो घुमियासीं पर पर्स मिलियो ई कान हुअ असांजा सब पैसा असांजी घर जी चाॿियूं सभु असांजो ॿियो सामानु सभु उन में पियो जेको सभु उन में हली वियो हुन जे करे असांखे जामु तकलीफ़ु सहणियूं पियूं हिन करे असांजी इहा यात्रा जामु यादिगारु रहंदी आहे अॼु ताईं बि ऐं असां इहो यादि करे इलाही खिलंदा आहियूं